आंनि खाथि खाला जायगायाव थानाय मुंदांखा फरायसालियानो जाबाय फार्स्टावनो कक्राझार गभ कलेज बेयाव आं पार्चनेलि फरायगासिनो दङ आंनि बे फंबायाबो बेयाव फरायगासिनो दङ' बे कलेजाव मास्टार दिग्रीआ जोबोर मोजाङै फोरोंनाय जायो मास्टार मास्टार दिग्रीनि टिचारफोरा जोबोद ओ क्वालिफिकेसन गोनां बेयाव जोबोद मोजां गाज्रि टपिकखौनो एक्सप्लेनेसन खालामनाय जायो इनिफ्राय गासै टिचारफोरा पि एइच डि दिग्री हल्दार जोंनि बे इंलिस लिटारेचार टिचारफोरा इनिफ्राय इनिफ्राय बिसोरो गाव गाव ओ बिसोरो स्टुडेन्टफोरजों गोबां फ्रेंकलि बा फ्रेंकलि मोजाङै बाथ्रा रायज्लायो मोजाङै टपिकखौ एक्सप्लेनेसन खालामो इनिफ्राय इनिफ्राय जोंनि खाथिसिनाव थानाय फरायसालिमायानो जाबाय बड'लेण्ड इउनिभारसिटि बेयाव जोंहानि आब'आ फरायगासिनो दङ' बेनि टिस बेनि टिचारफोरा फेकाल्टिसफोराबो जोबोद मोजां